आमी शेत करतात शेत करून आमी ते सगळे उकडून हे करून सगळे विकपाचे हे करतात कशे ते ट्रकांनी घालून दिवचे घाडचे पडटा तांकां आनी कितें आनी आमचे फुडें आसता तेणें तो मागीर आपल्या रेटीन लोकांक विकता आनी मागीर ते उरता तें किदें हें जाता तें कमिशन तो आपल्याक घेता आनी आमकां मागीर ते उरता ते दितात

मागीर तितले आमकां ते कमी मेळटात पयशे